हैलो सभ ठीक छै अपन कहियौ दोस्त यौ हमरा दिस तऽ नहि छै तीसी कहलकै जेकि भजिएबै हमहूँ तऽ कए गोटएके कहने छियनि आब देखियौ कहलकै केम्हरो जोगाड़ लागि जाय पाँच किलोके नाम कहने छियै हँ यौ सस्ता हँ हँ आम लेब टिकुलावला ठीक ठीक छै ठीक छै से हम कऽ देब व्यवस्था नहि यौ हमरासभ दिस तऽ छै दोस्त कनी मनी जते छलै सभ अहिना छै कहू यौ गहुँमो गहुँमसभ तऽ तैआर भेलैए लेकिन रेट नहि खुजलैए ताहि लऽ कऽ नहि बेचय चाहैए

पैंतीस रुपए किलो बाप रे बड्ड महँग भेल यौ नहि एखनि तऽ कहलकै शुरुआती छै एखनि रेट नहि खुजलैए अपनासभके रेट खुजतै तखन हँ ठीक छै तऽ अहाँ कतेक लेबै दू क्विंटल नहि से जखन हमरा पता लागत तऽ अहाँकेँ कहि देब ने जे कि ई रेट कहि रहल अछि हँ हँ सएह तऽ हमरो कहलक यौ सरकार इएह जखन जे बजारमे भाव रहतै नहि से किया लेब यौ लोक एतेक बेबक़ूफ छै धुर छी ओहन तऽ ओहिसँ बेसी महँग हेतै तखन तऽ दुनिएँमे आगि लागि जेतै यौ पैंतीस रुपए किलोवला कहि देब अही दू चारि दिनमे